اُردو زبان کو لوگ اپنے احساس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب اُس کو کوئی اپنی بات کہنی ہو جو بہت غمگین لہجہ میں یا بہت ہی غمگین بہت ہی رنجیدہ ہو یا پھر کوئی سیڈ بات تب انسان اپنے احساس کے ظہور کے لیے اکثر اُردو کا لفظ استعمال کرتا ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُردو کے الفاظوں میں وہ کیفیت اور وہ معنی خیزی ہے کہ تمام رنج و غم کو ایک ساتھ گھیر لیتی ہے اپنے اندر کہ ہاں اِس کے اندر یہ پریشانی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی لیگنویج میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی معنی خیزی اور گہرائی گھیر پائے جو لوگ چیزوں کو اپنے اندر گھیر پاتے ہیں اِس لیے لوگ اُردو کی احساس ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں اور کہیں اور رہی شناخت کی بات شناخت کے لیے بھی لوگ اُردو استعمال کرتے ہیں جب کوئی انسان بولتا جب کوئی انسان بولتا ہے تو سامنے والے کو اچھا لگتا ہے خوشی محسوس ہوتا ہے اِس لیے اپنا شناخت کرانے کے لیے لوگ اُردو بولتے ہیں کہ اُردو میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور معلوم چلتا ہے کہ یہ اچھے خاندان سے ہے اِن کی لینگویج اچھا ہے اُردو الفاظ استعمال کرنا بھی ایک اچھے خاندان کی علامت ہوتی ہے